काणकोण जिल्ल्यांत जायते उद्योग आसात जशें की काजूचे उद्योग अळम्याचे उद्योग शेतां भाटां अशें जाय तरेचे उद्योग आसात खंयच्याय उद्योगांत एक मोठें आव्हान म्हळ्यार पयशें पयशें नाजाल्यार तूं मुखार वचपाक शकना काजूचे पीक वाडोवपाक हवामान सारकें आसचे पडटा पूण काणकोणचे हवामान केन्ना केन्ना सारकें आसना तशेंच शेतां भाटांक उदकांची गरज आसता पावसाचो कांय नेम ना सांगपाक शकना की पावस केन्ना चड पडटा आनी केन्ना कमी सोऱ्याचो उद्योग काणकोणांत खूबच प्रमाणांत वाडला सोऱ्याचे उद्योगाचे व्यापारी खूब वाडल्यात